हेलो जी मैम जीस मैम हाँ जी मैम मैंने साइंस की बुक इस्सू करवाई थी पर कुछ कारण से मैंने आपको रिटर्न नहीं दे पाई

हाँ मैम उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी जी मैम यह बहुत ज़्यादा हो रहा है न थोड़ा कम नहीं मैम मैं कुछ कारण से नहीं आ पाई देने नहीं तो मैं दे देती पर आप बहुत सा बहुत ज़्यादा पेनल्टी ले रहे हैं तो आप मैम थोड़ा कम कीजिए न यह बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं मैम हो सकता है आप कम कर सकते हैं तब बहुत ज़्यादा हो रहा है दो हज़ार रुपये कुछ कारण था इसके लिए मैंने रिटर्न नहीं करी नहीं तो मैं कर देती नहीं मैम पर यह न बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरी न बस ही नहीं थी मैं गाँव से आती हूँ तो बस ही नहीं मिल रही थी इसलिए नहीं रिटर्न कर पाई मैं मैम आने का रहता तो मैं तो ऐसी ही आ जाती हूँ पर बस नहीं थी न कुछ था घर पर तो इसलिए आ नहीं पाई मैं रिटर्न देने मैम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है न यह आप थोड़ा कम कीजिए इसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी ले रहे हैं आप जी जी और मैंने तो बस एक ही बुक इशू करवाई थी मैम वह भी साइंस की थी आप चार पाँच बोल रहे हैं तो थोड़ा देखिए न उसमें जी मैम पर आप चार पाँच बुक बोल रहे हैं मैंने एक ही ली थी तब थोड़ा चेक करिए न उसमें ओके मैम ठीक है